जीअं पंहिंजे पाकिस्तान में पाण सिर्फ़ु हिकिड़ो ई सलवार सूट पाए सघूं था पर दिल्लीअ में उहो कोन आहे दिल्लीअ में माण्हू हर चीज सूट बि पाए सघे थो साड़ी बि पाए सघे थो पेंट शर्ट बि पाए सघे थो हर चीज़ अलॻि अलॻि पंहिंजी तर्फ़ा पाए सघे थो ऐं हिते लहंगो चोली बि हलंदी आहे ॾाढो सुठो लॻे थो सभु जीअं राजस्थान में सभु लहंगो चोली पाईंदा आहे ऐं ॿार वरी साड़ी बि पाईंदा आहिनि ईअं सभु सुठो हलंदो आहे हिते साड़ी बि हले थी लहंगो बि हले थो सूट सलवार बि हले थी पेंट शर्ट बि हले थी सभु इते हले थी ॿियों छा छा पाए सघे थो इहो सभु सुठो लॻे थो पाइण असां बि हुते पाईंदासूं सलवार लहंगो चोली ऐं इते पाईंदा आहियूं सलवार सूट